دیكھیے میں جب اپنے گاؤں میں تھا تو میں اپنے گاؤں میں جو ہے بہت ہی زیادہ رننگ كیا كرتا تھا اس سے مجھے ایک فائدہ ہوتا تھا كہ جب میں ورزش اور رننگ كرتا تھا تو صبح صبح فجر كی نماز كے بعد خالی پیٹ تو مجھے پورا دن جو ہے بہت ہی چستی اور بہت ہی اچھا محسوس ہوتا تھا اپنے آپ كو میں فٹ محسوس كرتا تھا رننگ سے اور ورزش سے بہت فائدہ ہوتا ہے بدن بھی صحیح رہتا ہے اور پیٹ بھی صحیح رہتا ہے اس سے كبھی كسی چیز كی صحت میں كوئی نقصانات نہیں ہوتے بلكہ صحت كو ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے فٹ رہنے كا تو ہمیں جو مدد ملی ہے وہ رننگ كرنے سے زیادہ تر دوڑنے سے اور ورزش میں زیادہ تر اٹھک بیٹھک لگانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے پیروں كی ورزش ہوتی ہے اور رننگ سے بھی پیروں كی ورزش ہوتی ہے نسیں كھلتی ہیں اور انسان فٹ رہتا ہے تو زیادہ تر جو ہے ہمیں جو ہے رننگ والی اور اٹھک بیٹھک والی ورزش كرنی چاہیے كیونكہ یہ پیٹ كو بھی ہمیشہ صحیح ركھتی ہے اور ہمارے پیروں كو بھی چستی میں ركھتی ہیں اور ہمیشہ ہماری باڈی اس سے فٹ رہتی ہے كبھی كسی چیز كی كوئی دقت نہیں ہوتی ہمیں چاہیے كہ ہم اپنی باڈی كو اپنی صحت كو فٹ ركھیں ہمیشہ تو اس كے لیے ہمیں جو ہے نا رننگ كرنا اور ورزش كرنا بہت ضروری ہے صبح صبح